देखिए जैसेकि हमारे यहाँ सांस्कृतिक त्यौहार जैसेकि ये जन्माष्टमी हुआ यहाँ पे जैसेकि मान लीजिए हम लोग कृष्ण जी का जन्म होता है जैसेकि पहले शुरू शुरू में रामायण होगा हरि कीर्तन होता है तब गाना बजाना पूरा धूम धाम से उसके बाद बारह बजे के बाद कृष्ण जी का जन्म होता है तो भी सब सोहर बधाई जितना भी गाना उना होता है सबलोग गा ऊ के हम लोग चौचक से धूम धाम से मनाते हैं और जैसेकि मान लीजिए केला हुआ सेब हुआ जैसेकि एक से एक प्रकार का खीरा हुआ और सब ये सब फल एक से एक प्रकार का फल मीठा ये सब हम लोग चढ़ाते हैं और गाँव के जैसे जितने लोग रहेंगे आ बाजा उजा के साथ एकदम एलाउंस होगा कि भैया आइए आप लोग प्रसाद उरसाद हेन टेन जब कुल होगा जैसेकि और मान लीजिए एक हमारा रामनवमी है त्यौहार जैसेकि मान लीजिए रामनवमी पे हमलोग राम जी का जन्म होता है और जैसे मान लीजिए मेला हुआ हम लोगों का यहाँ मेला पे हम लोग क्या बोलता है सब भगवान का पूजन करते हैं और भोले नाथ को जल चढ़ाते हैं एकदम सुबह सुबह ही उठ के चार बजे भोर में और उसके बाद घर पे आते हैं खाना उना खा पी के थोड़ा मोड़ा उसके बाद जाते हैं हम लोग उनमें जैसेकि हमारे गाँव के बगल में करीब चार पांच छः किलोमीटर दूरी पे है जागेश्वर नाथ धाम वहाँ पे जाते हैं भोला नाथ का मन्दिर है वहाँ पे भी जा के अपना हम लोग मेला उला देखते हैं अपन वहाँ पे वो जो भी प्रसाद उरसाद मिलता है सब खाते पीते हैं हम लोग और जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ होली का त्योहार होली पे हम लोग बहुत होली का त्यौहार हम लोग के यहाँ बहुत आनन्द आता है होली पे जैसे देखिए होली पे हम लोग हर एक को रंग लगाते हैं और ओ लोग भी हम लोगों को रंग लगाते हैं और उसके बाद रंग हम लोग खेल लेते हैं उसके बाद गाँव घर में थोड़ा घूमते हैं फिरते हैं अपना उसके बाद जब शाम होता है करीब चार बजता है तो हम लोग अबीर का रंग खेलते हैं जैसे अबीर में हर एक को अबीर लगाते हैं वो लोग भी हम लोगों को अबीर लगाते हैं जैसे बाजा उजा रहेगा उसके साथ डांस होता है इंज्वाय होता है जैसेकि मान लीजिए दूध भंगा बन गया और कुछ लोग भांग पीते हैं हम लोग दूध भंगा कुछ ना कुछ तो यही सब होता है तो होली के दिन वो होली का बहुत ही अच्छा त्यौहार है होली होली पे हम लोग अपना अंजी गंजी हेन टेन सब फाड़ते हैं फुरते हैं और होली बहुत ही अच्छा से मनाते हैं जैसेकि मान लीजिए हम लोग शाम के टाइम एकदम अपने मस्ती में एकदम रहेंगे घर के बहुत लोग सब लोग डांटेंगे एथुआ करेंगे लेकिन होली के दिन कोई प्रोब्लम नहीं है होली के दिन अपना हम लोग इंज्वाय ले रहे हैं इंज्वाय लेना है और जैसे मान लीजिए छठ हुआ छठ भी एक त्यौहार है

और छठ छठ पूजा बहुत जगह होता है हर जगह छठ जहाँ देखिए आप तहाँ छठ पूजा होगा होता है और वो पानी में ही होता है क्योंकि छठ आपको शाम को भी पानी में डूबना पड़ता और सुबह भी और जो भोर बाला अर्घ्य है वो बहुत ही उसका मान्य है दूध वाला जो अर्घ्य है उसका बहुत मान्य होता है आ जैसे देखिए हम लोगों ने यहाँ हम लोग छठ के दिन बहुत जैसेकि सुबह सुबह ही एकदम नहा धो लेंगे एकदम फ्रेश हो जाएंगे अपना दूध ले लेंगे डब्बा में उसके बाद जाएंगे अपना हमारे नहर पे होता है थोड़ा बगल में वहीं पे जाएंगे अपना हम लोग दूध ऊध देते हैं अपना उस उसी में और जैसे फल हुआ जैसे केला हुआ सेब हुआ संतरा हुआ नारियल हुआ पान का पत्ती हुआ सुपारी हुआ एही सब अपना जिसको देना रहता है देता है छठी मैया को चढ़ाने के लिए और चढ़ाया जाता है और उसके बाद वहाँ पे आज बाजा माजा हेन टेन जैसे जो जो उसको जो भी बजबवाना रहता है अपना होता है काम और देखिए जैसे दीपावली पे हम लोग पहले तो सबसे पहले लक्ष्मी जी का पूजा करते हैं दीपावली के दिन सबसे पहले लक्ष्मी पूजा करते हम लोग उसके बाद जितना हमारे पास गाड़ी घोड़ा हेन टेन सब धोआएगा पोछाएगा उसका पूजा होगा उसके बाद हमारे गाँव के जितने भी देवी देवता हैं उनका पूजा होगा दीपावली के दिन बहुत और सब घर का सजावट दियनी उनी इसब रखाता है पहले के समय है और दीया लक्ष्मी माई को अपने जैसे हम कोई भी पढ़ रहे हो तो तुम तो अपने उसको किताब के दीया दिखाना पड़ता है बहुत हम लोग बहुत अच्छा से त्यौहार मनाते हैं दीपावली और होली भी बहुत अच्छा से मनता है होली पे देखिए होली पे हमलोग बहुत बनारस जाते हैं तो उसके बाद वहीं पे अपना इंज्वाय लेंगे होली का